मुरगी घरमे पोसै छिए ओकरबाद ओकरा खिलाबै छिए चावल दै छिए भात दै छिए खुद्दी दै छिए ओकरा छै ने खाएले दै छिए ओकरबाद ओ दुइ तीन महिना बढ़िआँसे खाइ छै पिए छै बढ़िआँ होइ छै अण्डा दै छै ओकरबाद दस गो बारह गो पनरह गो एगो मुरगी अण्डा दै छै ओकरबाद बुझै छै नहि ओकरापर मुरगीके बाइस रोज रखै छिए ओकरबाद ओ जे छै ने बच्चा दै छै ओ मुरगी अण्डामे बच्चा होइ छै ओकरा खिलबै छिए बढ़िआँसे मेहनति करै छिए चावल दै छिए खुद्दी दै छिए पानी दै छिए तब मगर खाएते खाएते बड़ा होइ छै तब ओकर प्रे खिलबै छिए तब ओ बड़ा होइ छै तब ओकरा मतलब मुरगा होइ छै आओर मुरगी होइ छै